ہندوستان میں بھی اب لڑکیاں ہر اسپورٹس میں پارٹ لینے لگی ہیں اور سرکار بھی اور عام جنتا بھی کافی حوصلہ افزائی کرتی ہے ان کو بڑھاوا دے رہی ہے کہ وہ کھیل میں آگے بڑھیں جیسے کہ ہم لوگ سائنا نہوال کو جانتے ہیں جو بیڈ منٹن کھیلتی تھیں کھیلتی ہیں اور میری کام ہو گئیں جو باکسنگ کرتی ہیں اور گیتا فوگاٹ ہو گئیں جو کشتی کرتی ہیں حالاں کہ کشتی میں بھی عورتیں آگے بڑھ رہی ہیں ہر چیز میں ہر اسپورٹس میں آگے بڑھ رہی ہیں اور کرکٹ کی تو پوری نیشنل انٹرنیشنل ٹیم ہے اسٹیٹ لیول پہ ٹیم ہے اور ہاکی کی ٹیم ہے ہاکی ٹیم نیشنل ان نیشنل ہو گئی اسٹیٹ ہو گئی تو اسٹیٹ اور عورتوں کو ہر چیز میں اسپورٹس ہیں انڈیا جو عورتیں ہیں وہ پارٹ لے رہی ہیں پی ٹی اوشا ہو گئیں جو کہ ریس میں بہت بڑا انڈیا کا نام کر چکی ہیں اور ہر جگہ لڑکیاں ہیں کشتی میں ہو گئیں کک باکسنگ میں ہو گئیں اور اولمپک گیمس میں بھی جئیں گئیں ہیں اور جیتی ہیں اولمپک گیمس کے لیے بھی سرکار فنڈز دیتی ہے یہاں تک اور بہت زیادہ عورتیں اسپورٹس میں آ رہی ہیں اور بڑھتے رہنا چاہیے اسپورٹس کو اسپورٹس میں عورتوں کو